ब्लॉग दिसाळे हांव नेमान वाचना तरी तें म्हायती आनी मनरिजवणेचें मोलादीन स्तोत्रां आसत हें म्हाका खबर आसा निमाणी चड करून फॅशन विज्ञान प्रवासक रंगीत प्रतिमा आनी खोलायेन लेख दिवक ह्या सारक्या विशिश्ट विशयाचे लक्ष केंद्रीत करतात ब्लॉग चड व्यक्तीगत आसतात आनी चड करून खंयच्याय विशयाचेर रांदपाची रेसिपी व्यक्तीगत वाडीच्या टिप्स चड करून इश्टागत आनी आकर्शक शैलीक बरयतात राजकारण आनी वेवसाय ते संस्कृती आनी थळाव्या कार्यावळी मेरेन लोकांक म्हायती रावपाक मदत करप संवसारत कितें घडटा हाचे दिसाळी दिसपट्ट्यो धांवत म्हायती दितात